دہلی میں پیروی کیے جانے والے مختلف مذاہب جیسے کہ مسلم ہندو اور سکھ کرشچینٹی یہ جتنے بھی مذاہب ہیں تو یہ طبّی نگہداشت صحت کے مسئلے کو کس طرح حل کرتے ہیں یہ ان کے الگ الگ مختلف طریق کار ہیں اسلام دھرم میں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں ایسی آرگنائیزیشنس ہیں جو لوگوں کی کو طبّی امداد فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں یا ان کے ایسے بہت سے ہاسپٹلس یا کلینکس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں جو کہ جن میں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور ان کی طبّی نگہداشت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور دھرموں میں بھی جو ہے ہندو دھرم اور سکھوں کے بھی بہت سے ایسے ہاسپٹلس وغیرہ ہیں یا طبی مراکز ہیں جہاں پر غربا کا علاج کیا جاتا ہے ان کی طبی نگہداشت کی جاتی ہے ان کے کو علاج فری ملتا ہے یا پھر وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کی طبی امداد کرتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کسی ہاسپٹلس میں ہاسپٹل وغیرہ میں دکھاتے ہیں ان کا علاج کے لیے تعاون کرتے ہیں اس طرح سے بہت سارے مختلف مذاہب کے جو ہیں مختلف طریقے ہیں طبی نگہداشت کے یا صحت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے روحانی مشاورت بھی ہوتی ہے روحانی طور سے مشورے بھی دیے جاتے ہیں صحت کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اچھی صحت برقرار رکھی جا سکتی ہے کس طرح سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یہ سارے اصول و قوانین جو ہیں صحت کو قائم رکھنے کے تمام مذاہب میں بتائے جاتے ہیں اور سماجی خدمت بھی جو ہے تمام مذاہب میں کی جاتی ہے ان کی تمام مذاہب میں جتنے بھی دلّی میں پائے جاتے ہیں ان میں ان کی الگ الگ سماجی تنظیمیں ہیں جو چیریٹی کا ریلیف ورک کا کام کرتی ہیں جو کہ صحت کے مسائل کا بھی حل کرتی ہیں